अपन समुदायमे खेल खेललाके महत्व बहुते प्रकारसे छै जेनाकि हमसभ जे खेल खेलै लेल जाइ छियै तऽ ग्रामीण लोक सभकेँ ई सहयोग रहै छै जे बहुते एहन आदमी रहै छथिन जे हमरा सभकेँ सहयोग करै छथिन बहुत एहन आदमी छथिन जे कहै छथिन ई की खेला खेलाइत रहै अछि भरि दिन खेलाइत रहै अछि एने से ओने बौआइत रहै छै कोनो काम नहि करै अछि घर पर बैठल रहै अछि आ कोई एहन छथिन जे बुझै छथिन हमर सभके बातकेँ जे ई बच्चा की खेल रहल छै केना खेल रहल छै ओ सपोर्ट कऽ रहल छथिन हमरा खेलला से जाहिमे चाचा हमर बहुते सपोर्ट करै छथिन खेल खेलला पर क्रिकेट सभ खेलला पर जे हम जाइ छी खाए लए तऽ ओ सभ कहै छथिन जँ पढ़नाइयो जरुरी होइ छै तऽ खेलनाइयो जरुरी होइ छै जतऽ पढ़नाइ छै ओते जरुरी खेलनाइयो छै ताहि दुआरे खेलनाइयो जरुरी छै हमर सभकेँ दोस्तो सभ बड खेलै लए चाहैया जिनका परिवारसे सपोर्ट नहि मिल पाबै छै परिवार हुनका आदेश नहि दै छै जाएकेँ लेकिन तैयो कोनो एहन सभ छथिन जे हुनका आदेश दै छथिन जाए लए खेलैला खेल कुद करै लए खेलाय लए तऽ तऽ से आदमी सभ जाइ छथिन तऽ क्रिकेट लऽ के बहुते हमर सभकेँ परिवारमे एहन छै जे क्रिकेट लऽ केँ बहुते सहयोग मिलै छै से हमर परिवारमे हमर पीतोजी सभ क्रिकेट लऽ कऽ बहुते सहयोग करै छथिन ओहो सभ खेलै छथिन ओहो सभ बुझै छथिन जे केना खेलायल जाइत छै की करय लेल जाइ छै केना की होत से सभटा बुझैत छथिन